टेक्नॉलजी आज के यूग में हम लोगों का अहम साधन हो गया है जो कि पहले ये सब होना मुश्किल हो रहा था क्योंकि आज टेक्नॉलजी की वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं जो पहले कभी सोचा ही नहीं गया था कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टेक्नॉलजी टेक्नॉलजी की वजह से ही हम लोग पहले जैसे कोई काम कर प काम को मज़दूरों के माध्यम से क कराते थे या कि यह करते थे जो काम पहले एक महीने का हुआ करता था वह टेक्नॉलजी की वजह से आज एक घंटे में हो जा रहा है जिससे काम करने में सहूलियत मिल जा रही और आसानी से काम हो भी जा रहा है टेक्नॉलजी की ही देन है कि जो आज हम लोग घर पर बैठे हैं हमारी टिकट हो हमें कुछ करना हो या कुछ ख़रीदना हो तो आज टेक्नॉलजी की ही देन है कि हम घर पर भी बैठे बैठे सब कुछ पा सकते हैं यह सब टेक्नॉलजी की ही देन है जो कि हम लोग घर पर रहते हुए गाँव के लोग हैं घर चलाते हुए घर पर गाँव में बैठे हैं पहले मोबाईल नहीं हुआ था नहीं था आज टेक्नॉलजी की देन है कि मोबाईल में छोटे छोटे बच्चे जो पहले सोचते थे कि हम लोग कैसे क्या करें आज घर पर ही बैठे बैठे उ लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कुछ भी हो टेक्नॉल मतलब हर चीज़ टेक्नॉलजी की देन है जो कभी मैच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है विदेश में कहीं अमेरिका में या ऑस्टेलिया में या कहीं भी कुछ हो रहा है तो आज हम उसका सीधा प्रसारण अपने घर पर ही बैठे बैठे देख ले रहे हैं जिससे हमको बहुत सहूलियत मिलती है जिससे हम लोग आसानी से कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ ऐसा हो रहा है हम लोग अपने आँख से उसको यहाँ से देख ले रहे हैं जैसे ह टेक्नॉलजी की ही देन है हम लोग मुंबई जाते हैं कैसे करते हैं पहले पैदल आदमी चला करते था चलते चलते हफ्ते दो हप्ते दस दिन तक पहुँचता था आज घंटे दो घंटे में उस सफर को पूरा कर ले रहा और आसानी से उस जगह को जाकर वापस भी आ रहा है तो जो ये टेक्नॉलजी है आज हम लोगों के लिए एक वरदान हो साबित हो रही है जिससे हम लोग आसानी से उसको उसके माध्यम से हर काम को आसानी से कर ले रहे हैं ताकि समय समय का जो बचत है वो बच जा रहा है हम घर पर ही बैठे रहते हैं कुछ मंगाना हो फोन करके अपना मंगा ले रहे हैं ये सब टेक्नॉलजी की ही देन है जिससे हम लोगों को काफी सहूलियत मिल जा रही है